हैलो हाँ सर सर हम रानी कुमारी बजैत छी हम नेपालसँ आयल छी सर हम घुमयके लेल मधुबनीमे आयल छी तऽ हमरा किछु जानकारी छले बुझैत छियै घूमय फि घूमय ले जे आयल छियै तऽ अहाँ तऽ एत्तै के छी ने तऽ अहाँकेँ ज्यादा पता हैत ने हँ हँ

हँ हँ

हँ हँ ओ हँ हँ

जी हँ हँ हँ

सएहसभ हँ हँ हँ हँ

ठीक छै ठीक छै सर नहि सर आओर कुच्छो नहि ठीक छै सर

ठीक छै सर ठीक छै ठीक